जी हाँ और बताइए सर अच्छा सर अच्छा सिर्फ़ तीन चार दिन का सर उसके लिए एप्लीकेशन आप लिख के अपना साइन कर के दे दीजिए सर ठीक है यही बोल रहे थे सर कि वो छुट्टी अच्छा इससे ज़्यादा तो नहीं ना अच्छा वैसे जा कहाँ रहें सर वैसे जा कहाँ रहें सर टूर पर जी तो मतलब आप अपने दोनों बच्चों को ले कर जाइएगा सर कि एक ही बच्चे को चलिए ठीक है आप अच्छा जी ठीक है सर वो तीन चार दिन की छुट्टी चाहिए तो उसके लिए कोई इशू नहीं है आप एप्लीकेशन लिख के आप साइन कर के पेरेंट्स साइन आप कर के दे दीजिएगा और जो भी फॉर्मेलिस है आगे की मैं देख लूँगा ठीक है

हाँ है तो ठीक है पहले आप ये ले लीजिए और रही बात पंद्रह से बीस दिसंबर की तो फिर उसका देख लेंगे ठीक है और आप कोशिश अपने तरीक़े से कीजिए कि सर मतलब बच्चों को ये जो एटेंडेंस है पूरा रहे ज़्यादा छुट्टी ना हो क्योंकि हमें अपना सिलेबस भी कवर भी कराना रहता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि मतलब तीन चार दिन इधर और बाक़ी जो आप पंद्रह से बीस बोल रहे हैं चार पाँच दिन उधर मतलब आपकी लगभग नौ दिन की छुट्टियाँ हो जा रही हैं तो उसे कम कीजिए ठीक है सर घूमना अच्छी बात है सर बच्चों के साथ परिवार के साथ लेकिन ये है कि उनकी पढ़ाई का ध्यान रखते हुए आप वो कीजिएगा आगे की प्लैनिंग ठीक है हाँ हम जानते हैं सर कि मतलब वो दिसंबर में हाफ़ इयरली एग्ज़ाम भी रहता है इन लोगों का तो सिलेबस काफ़ी कवर कराना रहता है ना उन लोगो को इस समय और बच्चे जैसे कि क्लास एटेंड नहीं करेंगे तो इनका जो चैप्टर है कंप्लीट होने वाला है वो सब क्या है छूट जाता है तो फिर टास्क कंप्लीट कराने में हम लोगों को टीचर्स को काफ़ी दिक्कत होती है ठीक है सर जी जी ठीक ठीक ठीक है सर आप वो एप्लीकेशन लिख के

ठीक है जी जी जी ठीक है वो आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा बाक़ी मैं इनके क्लास टीचर को वो इन्फॉर्म कर दूँगा ठीक है हाँ जी ठीक धन्यवाद सर